असां सिंधी चने चङा ई त्योहार मल्हाईंदा आहियूं ऐं हिन में असां कोई कॉम्प्रमाइज़ न कंदा आहियूं हुन में असांजो त्योहार थदड़ी आहे हिन में असां हिकु ॾींहुं पहिरियों ई खाधो ठाहे रखंदा आहियूं ॿिए ॾींहुं असां मंदर में वञी करे पूजा करे करे पोइ असां पंहिंजे परिवार सां मिली करे इहो खाइदो खाधो खाईंदा आहियूं हिन ॾींहुं असांखे पोइ रोटी वग़ैरह कमु कार न हूंदो आहे ऐं हिन करे असां पंहिंजे परिवार सां गॾु घुमी फिरी करे सुठे नमूने असां थदड़ी मल्हाईंदा आहियूं ॿियों त्योहारु असांजो ॾियारी आहे हिन जी असां ते तयारी हिकु महीनो पहिरियों ई करे छॾंदा आहियूं हुन में पहिरियों कंदा आहियूं घर जी साफ़ सफ़ाई नया कपिड़ा वठूं हटड़ियूं वठूं फटाका वठूं घर जी साठु सजावट जा सामान वठूं पोइ हिन खे असां पंहिंजे परिवार सां ॾाढो सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं नुंहंरनि खे हिन ॾींहुं असां ख़र्ची ॾियो ॾींदा आहियूं धीअर भेनरियूं अचनि त हुननि खे असां ॾिणु पहुचाईंदा आहियूं ॿियों त्योहारु आहे असांजा सॻिड़ो सॻिड़े ते असां हिकु ॾींहुं पहिरियो माता जे मंदर खां सॻिड़ो वठी ईंदा आहियूं सॻिड़े में असां ॿटीह गठानियूं ॿधंदा आहियूं हिकु पासे सोरहं तन गठानियूं ॿधंदा आहियूं ॿिए पासे सोरहं गठानियूं ॿधंदा आहियूं पोइ उन्हनि खे पंहिंजे परिवार वारनि खे छुआए करे चौथा चौथनि ते या बिस्किटनि ते हिननि खे बंधी करे पूॼणु वेंदा आहियूं इयो असांजो मुख्य त्योहारु आहे